हैलो जय झूलेलाल तव्हां मेरिडिअन होटल खां ॻाल्हायो था हांजी कुल्लू मां हा न मूंखे आहे न टे रूम बुक कराइणा आहिनि पंजुवीह छवीह ऐं सतावीह मार्च जा हा हा हा मार्च जे महीने जा ख़ाली आहिनि छा सिंगल ड ड ड हा डबल रूम डबल बैड जा हुजनि ऐं हिकिड़ो सिंगल हुजे त हलंदो हा हा उहे बुक कराइणा आहिनि जिन में एसी वारनि जो छा चार्ज आहे ऐं नॉन एसी जो छा चार्ज आहे अछा नॉन एसी जो पंद्रहं सौ ऐं एसी वारे जो ॿी ॿ हज़ार ठीकु आहे ऐं सा डेली जो ठीकु आहे कोई ॻाल्हि कोन्हे ऐं साफ़ सफ़ाई आहे न हुन में बिल्कुलु सुबुहु शाम जो चदरु वदर जो बिल्कुल साफ़ सुथिरी हूंदी न ठीकु आहे ऐं उहो खाइण पीअण जो कीअं आहे खाइण पीअण जो हुते हूंदो न सभु हुते ई मिलंदो अछा ऐं वेज ऐं नॉनवेज बि ॿई आहिनि ठीकु आहे पोइ असांजी तव्हां बुक कयो टे ॾींहनि जे लाइ पंजुवीह छवीह ऐं सतावीह जो ऐं असांखे कनवेंस बि मिली वेंदी कार वार असांखे अगरि खपंदी हुजे घुमण जे लाए उते त असांखे मिली वेंदी न कार वार बि अछा ठीकु आहे ऐं ठीकु आहे ऐं असांखे हिकु अगरि असांजा कोई वधीक बि अचनि त असांजा एक्स्ट्रा बैड वैड त उते लॻाईंदासीं त तव्हां लॻाए ॾींदो न अछा ठीकु आहे उहो असां ॿुधाईंदासे पहिरियों अचण खां पहिरियों ऐं उन जा अगरि एक्स्ट्रा चार्ज जेको बि हुजे असांख ॿुधाइजो ओ असां करे सघंदासीं ऐं उहो असांखे जेको बि जॻहियूं आहे न अगरि असांखे कोई ए उहो घुमाइण जे लाइ माण्हू बि खपंदो हुजे त उते कुल्लू जे लाइ उहो प्रोवाइड कराए सघंदा छा तव्हां हा ऐं शॉ शॉपिंग वॉपिंग करणी हुजे त कोई हिते अहिड़ी जॻह आहे हुते की शॉपिंग करे बि सघूं असां ऐं घुमी बि सघूं ऐं रिज़नेबल रेट हुजे असांजो ठीकु आहे जी ठीकु आहे त असांजा टे रूम तव्हां बुक कयो ऐं बाक़ी मां तव्हांखे फोन करे ॿुधाईंदसि ठीकु आहे हा ओके जय झूलेलाल